आसाम हादरसानि समाजारि सोलायनायाव सोरकारनि बिफावा गोबांथार बाहागो लाबोदों बेखौ जों बुंनो हायो जेब्लानिखि आसाम हादरसायाव कंग्रेस सोरखारआ रायजो खुंदोंमोन तरुन गगयनि बेलायावनो होन सिगांनिसो एबा माखासे कंग्रेस दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राखौनो बुं बे समाव जेबो समाजारि जौगाखांनाय बिफावफोर एबा आसनिफोर लायाखैमोन जों आरो नुयाखैमोनबो आरो बेनि अनगायैबो रेशन कार्ड होयाखै होदोंबाबो माइरंफोरनि खोब खम होदोंमोन जायनि खारनाव बै कंग्रेस सोरखारनि समाव गोबांथार उसुबिदा नुजाथिदोंमोन गोरिबफ्रा गोरिब जालांदोंमोन धोनिफ्रा धोनि जालांदोंमोन नाथाय दायो आसामनि समाजारि सोलायथाया गोबां सोरखारनि फारसे गोबांथार सोलायनाय फैनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै बिजेपि सोरखार फैनायनि उननिफ्राय आइजो माहारिफ्रा अरुनदय आसनिनि गेजेरजों दानसेयाव जिथामजौ रां मोननाय बे बाथ्राखौ जों रोखायै बुंनो हायो बेनि अनगायैबो गामियारि ओनसोलाव थानाय आबादारि बिथांमोननो पि एम खिसाननि आसनिनि गेजेरजों नैरोजा

आयबिएस इनडिभिजुवेल बेनिफिसियारि हिसाबै आबादारिफोरनो होनाय खौ जों नुनो मोनदों गोदोनि आसाम आरो दानि आसामजों गोबांथार फारागथिखौ जों नुनो मोनदों दानि जिथुनिखि बिजेपिनि बे सोरखार आसामाव हेमन्ट' बिस्व सरमानि दैदेननायाव जानिखि बिथांखिफोर आसनिफोर लादों थारैनो समाज जौगाखांनाय न'खर जौगाखांनाय गामि जौगाखांनाय आरो बेक्तिगथ' जिउआव गोबांथार जौगाखांनायखौ जों नुनो मोनदों